लकडाउनावलाय ओंखाम ओंख्रियालाय हाथाय बाजार गैया जोंना न'फ्रावनो गायनानै जायो बांद्राय खस्थ' जायाखै जोंना न'फ्रावनो मोनजा जोबदों जेला ओरैनो डाउन समाव बिदिनो एखमब्ला खना खनला मोनबाय मानसिफोर दैबाय फैनाय माबा खना खनला फाननाय आरो न'आवनो दोनफै गायनाय थाखायो बे दालिफोर थावफ्राल' खनसेनो बुरजा लाबोनानै दोनफै खाबाय आरो ओमफाय खस्थ'आलाय खस्थ' जाखादों बेयो फिसाज्लायाबो लकडाउननिफ्राय खामलायाबो मावनो मोनासै बिआरपिएलाव मावहैयोमोन बिदिनो खस्थ' खालामनानै मावै मावै मावनानै बिदिनो लकडाउन जाबाय खामलाबो मावनो मोनासै मैगं थाइगंबो बाहेरायाव बायनो मोनासै एखमब्ला ओरैनो थाव इसे होनानै रुलाबायनानै जाबाय न'आव दाउ फारौ दंमोन बेफोरखौनो सिथारनानै जाबाय एखमब्ला बिदिनो खस्थ'यै खालामनानै बिदिनो खस्थ'यैनो लकडाउनाव फिसाज्लाया एसे एनै फैसा लाबोनायखौ गावहा न' मोजां लुफैबाय लकडाउनाव दाम खमनि मिस्थ्रि मोननानै बेबायदि जादों आरो मैगं थाइगंआलाय लकडाउन जादोंब्लाबो जों खना खनला जोंनि ओरै बांद्राय खस्थ' मोनाखै आरो आं दिनैहाय जोंनि दुइ नं हलमागावनि जोंहा ओरै हलमागाव होमब्लाबो एथबां मैगं थाइगंआ जों गामि गामि नागिरना जायो फानलायो गावजों गाव न'फ्राव एसे एनै गायो खस्थ'आ जाखायो एसे आंहा आबाद मावनानै जाखायो बिदिनो मैगं थाइगंखौ जोंहा ओरै आफा बोराइ बाथौबो जेब्लाबो जोंहा सिबिबाय थाबाय आफा बोराइ बाथौनि अननायावबो जोङो मोजाङै मोजां बेमार आजारफोरखौ बासायनो हाबाय आरो जेबो जायासै बेदिनो बबेबा लकडाउनाव माबायोब्ला मा जानानै थानो मा लोंनानै थानो सोरबाबा बायदिसिना बेमार आजार फैब्ला मैगं थाइगं जानांगौ होननानै बे माबा खारबाय जाबाय नामा